नमत्ते हमें लकड़ी चाहिए हमें बढ़ियाँ क्वाल्टी की लकड़ी चाहिए मंदिर बनवाना है

तो बढ़ियाँ लकड़ी बताइए उसका भाव बताइए

तो उसका भाव बताइए

हाँ हमको मंदिर बनवाना है तो रेट बताइए तभी ना उसका रेट बताएँगे तभी तो लेंगे ना पैंतालीस रुपये किलो ज्यादा नहीं लगाए आप

दूसरी दुकान पर इससे सस्ती ही मिलती है लकड़ियाँ आप चालीस रुपये किलो रेट दे रहे हैं तीस रुपये किलो मिलती है आप चालीस रुपये किलो दे रहे हैं और कौन कौनसी लकड़ी है आपके यहाँ नीम की है महुआ की हुई बबूल की कौनसी उसमें से मजबूत होती है उन सबका भी रेट वही है उन सबका भी रेट वही है ठीक है हमें भारी मात्रा में लकड़ियाँ चाहिए

ज्यादा मात्रा में चाहिए तो किस क्या रेट लगाएँगी आप तो लकड़ी ज्यादा लकड़ी की ज़रूरत है ना हमको बड़ा मंदिर बनवाना है उसमें डिज़ाईन विज़ाईन बनवानी है ठीक है हम पैसा जमा कर देंगे ऑनलाइन लेंगी कि कैश चलिए नमस्ते ठीक है ठीक है नमस्ते चलिए हो गया